अॼु मां पंहिंजो ई बुक जो अनुभव ॿुधाईंदुसि ई बुक्स यानी इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक ई पुस्तक असांजे मोबाइल ऐं कम्प्यूटर में मौजूदु हूंदियूं आहिनि ई पुस्तक जा घणाईं फ़ाइदा आहिनि हिनजो हिकु फ़ाइदो इहो आहे की हिन हिक पुस्तक में घणाईं अलॻि अलॻि हज़ारनि प्रकारनि जी कहाणियूं हूदियूं आहिनि मां हिननि मां कहिड़ी बि कहाणी पढ़ी थो सघां हिन जो हिकु फ़ाइदो इहो बि आहे कि मां हिनखे किथे बि खणी वञी थो सघां छाकाणि इहे मुंहिंजे मोबाइल ते मौजूदु आहे हिन जो हिकु फ़ाइदो मूंखे वणंदो आहे कि हिन में मां अखर वॾा ऐं नंढा करे सघंदो आहियां त उन लाइ मूंखे चश्मे जी ज़रूरत बि कान्हे अगरि मूंखे कहिड़े शब्द जो मतिलबु नथो सम्झ में अचे त मां उहो अखर जो मतिलबु उते ई ॻोल्हे थो सघां इंटरनेट जी मदद सां हूंअ त मूंखे बुक जे लाइ रोशनी जी ज़रूरत हूंदी आहे पर ई बुक जो इहो बि फ़ाइदो आहे की उन में पहिरियों ई रोशनी हूंदी आहे छाकाणि त हू मोबाइल में मौजूदु हूंदो आहे त इहे आहिनि कुझु फ़ाइदा ई बुक्स जा